हलो हाँ नमस्ते और बताइए क्या काम है आपको

हाँ बोलिए भैया क्या काम है यहाँ पर गार्डन में मतलब पेड़ पौधे की दुकान है यहाँ पर आप फोन लगाए हैं कुछ चाहिए था क्या आपको आम का पेड़ कौन सा कलमी चाहिए कि किस प्रकार का चाहिए देसी चाहिए कौन सा प्रकार का चाहिए कि नर्सरी चाहिए और इसका रेट भी अलग अलग होता है कौन सा रेट चाहिए आपको और किस बारे में नर्सरी करना है देखिए नर्सरी में बहुत है कलमी है हर प्रकार का मतलब आम है किस प्रकार का आम चाहिए आइए तो देख भी सकते हैं आप आम

तो भैया नर्सरी तो फूल का पेड़ है आम का पेड़ है मतलब जिस चीज़ का भी पौधा चाहिए बरगद ओरगद पीपल ओपल आम का चाहे किसी भी प्रकार का आपको पेड़ पौधे फूल पत्ती चाहिए झाड़ी ओड़ी चाहिए तो मिल जाएँगे आपको और एकदम अच्छे से अच्छे मिलेंगे और अच्छे से अच्छे रेट पर जी इसका सब अलग अलग रेट है आप जो चाहें किसी प्रकार का भी रेट ले सकते हैं कितना चाहिए था अच्छा गुलाब का कौन सा लाल वाला कि गुला गुलाब वाला लाल वाला कितना पेड़ चाहिए आपको कितना पेड़ चाहिए आपको दस कि पाँच कि दो पचास पेड़ तो मान लीजिए हाँ कितना पेड़ चाहिए दस पेड़ हाँ दस पेड़ चाहिए कि पाँच पेड़ चाहिए कि दो पेड़ चाहिए पाँच पेड़ तो देखिए भैया एक पेड़ का एक पौधे का दाम पचास रुपया है हाँ आइए देखिए कुछ कम भी हो सकता है तो कम करने कर देंगे बताइए क्या कह रहे हैं तो कितना आएँगे तब ना भैया आइए देखिए गुलाब का है आम का है आइए देखिए पूछिए उसके बाद न कम करेंगे आप जब ऊपर लेंगे तो कम कर लेंगे हो जाएगा कम हो जाएगा वैसे भैया अच्छा भैया ठीक है चलिए आप पचास रुपये रेट है अब आप कुछ आप बता दीजिए आपको कितना रुपये चहिए या आपके पास कितना रुपये है देदे के आप ले लेंगे बीस रुपया है तीस रुपया है चालीस पर पैंतालीस रुपया पैंतीस रुपया कितना रुपया मतलब आप मतलब उसपर एग्रेसिव करते हैं कितना रुपये मिल जाएगा तो कितना रुपये ले लेंगे पैंतालीस पर कि चालीस पर

मान लीजिए पचास का रेट है कौन सी जगह पर उस उसमें मिट्टी के बर्तन में सीमेंट हाँ सीमेंट वाला होता है तो किसी में भी लगा सकते गमले में भी लगा सकते हैं सीमेंट में भी लगा सकते किसी में भी लगा सकते बस मिट्टी अच्छी होनी चाहिए मिट्टी रहेगी मिट्टी किसमें जमेगा ओ गमले और सीमेंट वाले से मिट्टी वाले बर्तन से क्या होता है मिट्टी अच्छी होनी चाहिए तभी ना गुलाब अच्छे से जमेगा ठीक है नमस्ते तो